पूर्णियामे हरियाली इसके लिए क्या क्या करना चाहिए

आओर भी की की करना चाही जकरासँ हरियाली बनल रहए हँ वृक्ष काटना कटए नहि पेड़ कटए नहि ओकरा बचावैला उपाय करना चाही जादासँ जादा पेड़ लगाना चाहिए जहाँतक हो सकै पेड़ नहि कटए एकरो बारेमे सोचना चाही

हँ लोकसबके समझाना चाहिए जागरूक करना चाहिए हँ आ कैसे कैसे लोकसबके समझैलो जाइ

लोकसब फिरभी पेड़ काएट काटतै तऽ कैसे रोकलो जैतै

नहि तऽ स्वच्छ वातावरण कैसे मिलतै स्वच्छ वायु कैसे मिलतै पोल्युशन इतना हो रहलो छै प्रदूषणसँ बचएके चाही हरियाली जरुरी छै जादासँ जादा लगाना चाहिए हमरासब मिली कए जागरूक सबके हुए पड़तै आ जागरूकता अभियान चलाबए पड़तै